अ हेल' गेदेर ओं बै मिउजिक एलबामनि थाखायसो सावरायनो होननानै बेखोनोमोन ओं लादोंमोन आं इसे सुजुनानै दोननाय दंमोन ओमफाय नोंथांनि इसे हेफाजाब मोनदेरबावब्लाथाय ओ ओरैनो ओं आं नोंथांनो इसे उनाव डेम'खो खोनथाग्रोगोन ओमफ्राय दा बाजेटनि सायाव सावरायग्रोनानैसो बिदि

अ बेदिनो मडार्नआनो ओमफ्राय बिदिनो हारिमुखो लानानै इसे थादेरदो बेखौ जों उम ओमफाय आंबो ओरैनो थामजि एलनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो जाहैगोन सानदों मानि जायगाखौबो इसे सिलं थिलं लाहैनो सानदों उम ओ बेखौनो सानदोंमोन ओमफाय उम नोंथाङा मानसिखौ सारा सेलेक्ट खालामदो सारा सायख'दो नोंथाङा

अ बिदि सानदोंमोन आरो उम अ मानसिखो इदि नायगिरदो साबजा थाव अडिसन लादो औ बिदिनो अडिसन लाब्ला साबसिन जागोन नामाथाय ओं औ औ औ जाखांफुनाय ओ

अ बिसो नोंथानि समफोरखो नायनानै इसे नायदो इसे अ अ अ थानांगोन थागोन उम होमब्ला लोगो मोनलायसै

ओरैनो दाथ' ओ डिसिम्बरा जोबखाबायानो नै जानुवारियावबोथ' इदिनो पार्टि जानाय मानाय सोलिसिगोन बिनिखायनो फिभटिनसोनि उनाव

उम उम औ औ जागोन जागोन बरिया उम ओमफाय एडभार्टाइस बिनि बिबानखौबो लादोनामाथाय एसे फोस्राव दोननायाव ओं

ओं दे ओं ओं जागोन दे लोगो मोनसै उनाव दे दे